एक अच्छा अच्छे डांसर और महान डांसर में यही फ़र्क़ होता है कि एक अच्छा डांसर ये होता है कि वो मतलब हमारे प्रो घर के प्रोग्राम हो शादी हो पार्टियाँ हो वही डांस तक उसका डांस सीमित रहा हो और एक महान डांसर वो होता है जो हमारे देश के बाहर जा कर अपना नाम ऊँचा करे अपने परिवार का नाम ऊँचा करे जो कि बहुत ही उच्च लेवल तक जा के उच्च लेवल तक जा के मतलब अपना नाम बनाएं और अपनी मना अपना खख़ुद का अपना डांस प्रो मतलब अपना ख़ुद का डांस शो चलाएँ डांस खोलें मतलब लोगों को सिखाएँ बच्चों को सिखाएँ अपना एक नाम बनाएँ यही होता है एक महान डांसर अच्छा डांसर तो क्या होता है मतलब घर में पार्टियों मे इतने डांस कर लें नाच लें गा लें शादियों में नॉर्मली मतलब डांस कर लें